وعلیکم السلام جی ہاں جی کیا بات ہے بولیے اچھا اچھا اچھا کس ٹائپ کا روم چاہیے آپ کو اے سی کا آٹھ سو روپے دام ہے نان اے سی کا چھ سو ٹھیک ہے ہو جائے گا پہلے آپ آ کر میرے ہوٹل میں ملیے ہم سے تب نا آپ کے لیے سویدھا اور بھی ہے لائبریری وغیرہ بھی ہے پہلے آپ ہوٹل میں آ جائیے ہم سے مل لیجیے اس کے بعد سارا کچھ دیکھ لیجیے میری فیسلٹی آ کر چھ سو روپیہ لگ رہا تھا آپ کو پانچ سو لیں گے اس کے علاوہ میرے ہوٹل میں وائی فائی بھی ہے آپ کے اسٹوڈینٹ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور کوئی جانکاری اس کے علاوہ

اچھا کو واٹسپ ایڈریس کر دوں گا میں آپ کا یہی واٹس ایپ نمبر ہے نا اچھا اسی پہ میں بھیج دوں گی آپ آ جائیے گا شکریہ